पंद्रहं डिसंबर ॿ हज़ार चारि छ्ह नवंबर उणिवीह सौ असीं पंजुवीह मै उणिवीह सौ छहतरि चौवीह जून ॿ हज़ार छ्ह सत फैब ॿ हज़ार नव